हांवें सिल्वरप्लेटेड इयरिंग्स घेतिल्ली तीं इयरिंग्स म्हाका खूब आवडली कारण ताका न्ही इतको बेस्ट डिझायन आशिल्लो आनी इतकें बारीक सारके वक केल्ले ताचेर जे की खूब अट्रेक्टीव दिसता आनी हांवें ती घातली आनी म्हजी नेबर्स तशेंच म्हजे फ्रेंड्सांनी सगळ्यांनी म्हजी तारीफ केले इयरिंग्स लागून म्हाका खूब आवडली तांचेर तें मोराचे डिजायन आसा मागीर ते स्टोन्स लायल्या प्लस त्या सिल्वरान अशे खूब उठून दिसता आनी हांवें तो नायट टायम घातिल्ली सो इतकी सगळ्यांक आवडली ती की किद्याक ते स्टोन्स आशिल्ले ताचेर इयरिंग्साचेर आनी तो बारीक बरो डिजायन आशिल्लो जाका लागून तो जशे लायट पडली न्ही रातचे रातचे म्हणटगीर लायटीन ती आनी अट्रेक्टीव दिसपाक लागली सो सगळ्यांनी म्हाजी खूब तारीफ केली ती इयरिंग्सांक लागून म्हाका खूब आवडली आनी म्हज्या पेरेंट्सांक म्हज्या फ्रेंड्सांक सगळ्यांक खूब आवडली मागीर तेजी हूक्स तेजी हुक्स आसात ती ती बी खूब बरी क्वॉलिटीची यूज केल्ली आसात पल्स तेजे स्टॉन्स जे सगळे आसात ते बीन खूब बरे क्वॉलिटीचे आसात आनी सारके पयतनाच म्हाजे फस्ट लुकान म्हणजे फस्ट टायम पयली तेन्नाच म्हाका ती खूब आवडली आनी तशीच म्हाका तुमचे कडेन त्या फ्रेंडा कडल्यान हांव आनी बीन इयरिंग्स ऑर्डर करतले म्हजे फ्रेंड्साचो कोणाचो बर्थडे आसत जाल्यार हो आनी किदें आसत कसले फंक्शन आसा आनी म्हाका गिफ्ट करपाक जाय जाल्यार किद्याक तर ते त्या इयरिंग्साक लागून म्हाका खुबशे बरे फिडबॅक्स मेळ्या खूब बरे कॉम्प्लिमेंट्स मेळ्ळ्या